नमस्ते मैम मैं गायत्री बात कर रही हूँ मैम मैं काशिफ़ा की मम्मी बोल रही हूँ शायराना नाम है उसकी मम्मी बात कर रही हूँ तो मैम आज मतलब हमें चार दिन की छुट्टी चाहिए थी तो मिल पाएगी क्या हम लोग मैम हम लोग कान्हा रिजर्व पार्क जा रहे हैं कान्हा टाइगर रिजर्व पार्क है ना आप ने सुना होगा तो जी तो हमारी वहाँ पर प्लानिंग हो गई है हमारी पूरी फेमिली जा रही है तो बच्चों को भी साथ में ले कर जा रहे हैं और फिर कायरा के जो पापा हैं वो भी भी कुछ दिन में चले जाएंगे वो विदेश जा रहे हैं फिर उनको दो साल बाद ही उनका आना होगा तो इसी लिए अभी सब ने फेमिली प्लानिंग करी है इस वजह से मैम हाँ मैं मैनेज करवा लूँगी उनके नोट्स वग़ैरह बुक्स वग़ैरह ले जाऊँगी साथ में मैम कर लीजिए ना प्लीज क्योंकि बच्चे अभी जा पाएंगे फिर वो उनके पापा से दो साल तक मिल नहीं पाएंगे इस वजह से जी जी मैं उनकी पूरी तैया पढ़ाई की तैयारी करवा दूँगी नोट्स वग़ैरह ले जाऊँगी तो थोड़ी अच्छी से पढ़ाई कर करवाऊँगी मैम जी मैम जी मैं आपको एप्लीकेसन लिख कर दे दूँगी में कल आती हूँ आपको स्कूल में मैं आपको लिख के दे दूँगी धन्यवाद मैम